हलो हम शंकर बाजि रहल छी हम जे कैब बुक करने रहियै से आहाँ कैंसिल कए दियौ किएकि आहाँके ओ अबै मे देर यऽ एहि लऽ के